हिनजावसाफोरा मोननाय जायखिजाया माखासे स्क'लारशिप दङ जेरै गोबां गोबां गभर्नमेन्तनिफ्राय दङ कलेजाव फरायबाय थानाय समाव स्क'लारशिप मोननाय आरो गोबां फरायनाय बेलायाव मोननाय बेजों लोगोसे एग्रिकालसारनिफ्राय मोननाय स्क'लारशिप आरो बिजोंनो लोगोसे दंबावो जोंहा

मोननाय थांनानै थानायनि राहा बायदिसिना गोबां रोखोमनि स्क'लारशिप हिनजावसाफोरनि थाखायबो माखासे गोबां क्राइटेरियासफोर दङ जेरैहाय गभर्नमेन्तनिफ्राय मोननाय सरकारनिफ्राय माखासे अनसुंथाइ स्क'लारशिप मोननाय आरो बेजों लोगोसे माखासे गोरिबफोरनो होनाय गोबां गोबां हेफाजाबबो मोननाय सरकारिनि माखासे जों मोनबोनाय बायदिसिना फरायसाफोरा मोननाय जायखिजाया स्क'लारशिपफोर दङ हिनजाव फरायसाफोरनि थाखायबो गोबां गभर्नमेन्तआ स्क'लारशिप होबोदों बेफोरो जाहैबाय एग्रिकालसारनि माखासे बिमाफोरनि अनसुंथाय बिमाफोरनि मावनायाव अनसुंथाय मोननाय आरो कलेज फरायबाय थानाय समाव स्क'लारशिप मोननाय बेफोरखौ हिनजावसा फरायसाफोरा मोननो हायो आरो गोबां बेफोरजों गोबां रांखावरि खामायनो हायो आरो लानो हायो खामायनानै गोबां जौगानो हायो आरो खामानि मावनो हायो आरो खामानि मावनानै गोबां बायदिसिना आबादारि आरो बायदिसिना फैसा थाखा खामायनो हायो आरजिनो हायो मावनो हायो बेफोरजोंनो आरो गाव गावखौ गाव गावखौ मोजां थासारियाव दानो हायो आरो गावखौ जेब्लायबो मोजां दैदेनलांनो हायो बे मोननाय स्क'लारशिपजों फोरजोंनो हिनजावसा माहारिफोरा गाननाय जोमनाय देलायनाय आरजिनाय बेफोर आरजिनो हायो आरो फरायनायफोराव जों बे फैसाखौनो बाहायो आरो माखासे हिनजावसाफोरनि प्रब्लेम जानायाव बे रांखावरिया हिनजावसा माहारिफोरनो हेफाजाब होयो आरो गोबां सोलायनाय लाबोयो बेजोंनो हिनजाव माहारिफोरा थांनानै थानो थांनानै थानो खाबु मोननाय जायो आरो बेजोंनो लोगोसे गोबां थांनानै थानाय बिथिंफोराव रोजा रोजा सुबुंफोरा गोबां गोबां रोखोमै मावनानै जानो हायो आरो दिन थांनो हायो आरो बेजोंनो लोगोसे गोबां सुबुंफोरानो राहा लामाखौ दिन्थिनानै लानो हायो आरो गोबां सान्थियाव फैयो आरो थांनानै थानाय बिथिंफोरावबो जों खौसेथि लामाखौ लाबोनो हायो खौसे जेब्लायबो जों फैसा थाखाजोंसो जों गावखौ फोथांनानै लाखिनो हायो आरो गावखौनो गाव रैखाथियाव जों दैदेनलांनो हायो जेब्लायबो जों फैसा थाखा गैयाब्ला जों हान्थिनाय लामाखौ जों दावगानो हाया जेब्लायबो जों उन जानानै थानांगौ जायो जाय सुबुं माहारिनाव फैसा थाखा गैया बे मानसिनाव जेब्लायबो खौसेथिया फैया आरो गोबां दावराव दावसिनि गेजेरजों गंगनानि गेजेरजों जों सोरखिनांगौ जायो गोबां थासारिखौ भुगिनांगौ जायो खौसेथिया जेब्लायबो खम जानानै फैनो नागिरो बेखौनो फोरमायनो सानो जे माने दा लाइमोनफोरा बे फैसा मोननाय स्क'लारशिप मोननाय फैसाफोरजों थांनानै थानायाव गोबां राहा लामा दिन्थिनानै लानांगौ आरो गावखौ फोथांनो हानांगौ बेखौनो बुंनाय जायो आरो स्क'लारशिपखौ जों गोबां मानसियानो मोननो हानाय जाया खायफा अनेख प्रब्लेमनि गेजेरजों जों बे स्क'लारशिपखौ बांसिनानो नुनो मोननाय जाया सोरनावबो नुनो मोननाय जायो सोरनावबा नुनो मोननाय जाया बेफोरनो माखासे प्रब्लेम जानानै फैयो फरायसाफोरनि गेजेराव आरो बेजोंनो लोगोसे गोबां रोखोमनि आयदाफोर आखुथायफोर दङ जेरै फरायसाफोरनि मोननाय जायखिजाया बायदिसिना रोखोमनि आबुं महर आरो गोबां ओंथिगोनां राव खान्थि हारिमु आसार खान्थि बायदि मैया रंगिना कालार गाबनि बायदि बायदि मैया मुवा आबाद बायदिसिना खौसेथि आफोद गुन गियान आबादारि आरो रां रुफा राव बिगियान सानदांनाय आरो सैदोनाय आरो गियानआरि आयेनारि मोन्दांथि बायदिसिना दिन्थिगासे राव आरो गोसोजों रायज्लायनाय बिदिनो बायदि मैयाखौ जोङो गोबां बिबांनि मोननो हायो